तऽ हम फोन कयने छलियै हँ जे हमर एकटा ऑर्डर रहै मोहन रेस्टुरेंटमे जेनाकि ओहिमे हम किछु लिखेले रहियै जेनाकि रहै दस पीस रसगुल्ला रहै पाँच पीस सेवईके खीर रहै आर की नाम छियै बहुत अलग अलग तरहके आइटम रहै जेना की कोका कोला रहै ओहिमे हमरा जे छै हम देखिलियै र पिछले बेरके आर्डर अयलै रहै जेना तऽ ओहिमे हम चाहे छियै की एहिबेराके जे पैकेजिंग हुए ओहो कनिटा विशेष रूपमे कायल जाय किएकि पिछले बेरके जे पैकिंग रहै ओहोमे कनिटा अथी भऽ गेल रहै कनिटा अथी रहै जे समानसभ बाहरे मे गिर गेल रहै तऽ ओहि लए हम चाहे छियै जे एकटा आइटम हमरा आर ऐड करबाक छै जाहि मे हमरा की नाम छियै हमरा दू पीस जे छै एक्स्ट्रा आर रसगुल्ला मँगबै के छलै तऽ ओहिमे दू पीस एक्स्ट्रा रसगुल्ला ऐड कए कऽ आ हमरा बढिऑंसँ पैकेजिंग चाही किएकि पिछला बेरके जे पैकेजिंग रहै ओ ओतय बढ़िऑं हमरा नहि लागलै तऽ हमरा चाही जे एहिबेरा कनि विशेष रूपसे बढ़िऑं पैकेजिंग कायल जाय